ہمارے علاقے میں نقل و حمل کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف ذرائع ہیں رکشہ ہے بیٹری ای رکشہ جس کو بولتے ہیں ای رکشہ ہے آٹو ہے اولا ہے اوبر ہے بس ہے ٹرین ہے میٹرو ٹرین ہے یہاں تک کہ ایروپلین بھی اسی میں شامل ہے اب بس پکڑنے کے لیے رکشہ سے یا ای رکشہ سے بس اسٹینڈ پہنچ جاتے ہیں وہاں آسانی سے بس پکڑ لیتے ہیں کچھ لوگ اپنی پرسنل گاڑی سے بھی اپنا سفر کرنا اچھا سمجھتے ہیں تو وہ پارکنگ جاتے ہیں اب پارکنگ اپنی اسکوٹی سے جاتے ہیں یہ ایک نیا طریقہ ہے جو ثروت مند ہیں وہ اہل ثروت جو ہیں جو اپنی گا اسکوٹی سے اپنی بائک سے پارکنگ چلے جاتے ہیں پارکنگ میں اپنی اسکوٹی لگا کے یا بائک لگا کے اپنی کار اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد اپنے کام سے فارغ ہوکر اپنی منزل سے جب واپس آتے ہیں گھر کے لیے لوٹتے ہیں تو گاڑی کو کار کو پارکنگ میں لگا کے وہاں سے اپنی اسکوٹی سے جس کے پاس اسکوٹی ہے اس سے یا پھر وہ اپنی رکشہ سے یا ای رکشہ سے اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور اب جو ہے نقل و حمل کے طریقے اور جو ہے سواریاں بہت ہوگئی ہیں اور بہت آسان ہوگئی ہیں